مقامی لوگوں کے مذہب کا تعلق ہے تو یہاں کے لوگ میٹریمونیئل کے حساب سے کام کرتے ہیں وہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اس پر عمل مسلسل کوشش کرتے ہیں اور وہ اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں تاکہ اس مذہب کی اشاعت خوب اچھی طرح سے ہو اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ ہو